बर' रावआव रायज्लायग्राफोरा दानि मुगायावहाय माखासे जेंनाफोर नुजाथियो जाहैबाय जोङो बर'खौ रोंनो नांथारगोन मानो होनबा बर'आ जोंनिनो बिमानि राव बर'खौ जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानाया मोजां नङाबाबो जोङो उन्दैनिफ्राय रोंखायो आरो जोंनि गामिफोरावबो जोङो सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थाखानाय जाखायो जोङो बर'खौ मोजाङै सोलोंनानै लानाया मोजां बर' रावखौ जोङो गुबुन जेनेबा जों आंनि चिरांनिफ्राय गुबुन जिल्लायाव थाङोबा जेरैहाय मा होनो उदालगुरि बाकसा नैबेफोरबायदियाव थाङोबा जोंहा एसे रायज्लायनायनि सुरफोरा एसे गुबुन गुबुन जायो रायज्लायनायफोरखौ जोङो हमनो हाया बायदि जायो आरो दा बेनिखायनो जोङो मोजाङै सोदोबफोरखौ जोङो मोजाङै सोलोंनाया मोजां आरो सुर थाबाबो जोङो सोदोबफोरा जोंनि रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो बुजिलायनो हायो एबा मिथिलायनो हायो माखासे जेंनाफोरानो जाहैबाय जोङो गावनि रावखौनो जुदि रोङाब्ला जों माबोरैहाय गुबुनजों रायज्लायनो हानो दिनै नुनो मोनो माखासे बर'फोराबो टाउन सहराव थानानै गावनि बर' रावखौ रायज्लायनो रोङा ओमफ्राय आरो गुबुन रावफोरखौ बांसिन रायज्लायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय गामिफोराव फैयोबा एबा बर'जों बर' रायज्लायलायनो नागिरोबा रायज्लायनो थाखाय एसे जेंनायाव गोग्लैयो बेनिखायनो मा जानांगोन जोङो बर'आवनो जोङो सिगांग्रो जोङो रोंग्रोनांगोन होनब्लासो जोङो गुबुनजों जोङो रायज्लायनो हागोन